हमर सुपौलमे मुख्य प्राकृतिक संसाधनकऽ जे छै से मूल चीज हमरा सभके जे छै से पेड़ पौधा अछि आओर पेड़ पौधा हमरा सभकेँ जे छै से साथ गामके या जिलाके चारुकात पेड़ पौधा लगायल गेल अछि जाहिमे मुख्यतः जे छै से आमके पेड़ छै आओर ओहि आमकऽ पेड़सँ हमरा सभकऽ दू तीन तरहक चीज फायदा होयत अछि जाहिमे मूल रूपसँ हमरा सभकेँ आमके फल होइए आओर हमरा सभके प्राकृतिक वातावरणके शुद्धके लेल जे छै से ऑक्सीजन मुख्य रुपसँ प्राप्त होइए आओर जे छै से हमरा सभकेँ समय सकाल पर जे एहन तरहक बात होइ छै तऽ लकड़ीके भी काज होइत छै आओर जीव जन्तु जेनाकि जानवर छै जेनाकि नढ़िया कहल जाइ छै या मृग कहल जाइ छै ईसभ जानवर हमरा सभके जङ्गलमे पायल जाइए मूल रुपसँ दोसर संसाधन हमरा सभकेँ एहिठाम पानी छै तऽ पानीके श्रोत हमरा सभके हमसभ सिपेज एरियामे आबय छियै जे कोशीमऽ जे पानि बहय छै जाहिसँ सिपेज होइत छै ओहिसँ हमरा जिलामे गहीर जमीन सभमे पानी लागि जाइ छै जाहिमे हमसभ मखानक खेती करय छी आ ओहि मखानक खेतीसँ जे छै से हमरा सभकेँ नीक उपज होइए आ नीक उपज भेलाके बाद जे छै से ओहिसँ हमसब जीवन जीविका चलाबय छी आ आ ओइ पानिमे जे छै से मछली से अपनेआप प्राकृतिक भए जाइत छै नहि कि हमसभ खसबैत छियै ओ मछलीसभ भी हमरा सभकऽ जीवन जीविका चलयए या हमर सभकेँ मुख्य संसाधन यऽ आओर बचलय कचड़ा मने सफाइके स्वच्छताके बात तऽ स्वच्छता हमर सभके जे छै से ओतेक बढ़िआँ नहि कहल जा सकयए जे हिसाबसँ होना चाही जेना मानि लिअ कचड़े छै तऽ कचड़ा लयलऽ तऽ महिलासभ या एहन कर्मीसभ छै से आबय छथिन लेकिन आठ दिन पर सात दिन पर तीन दिन पर कहिओ एक दिन आबय छथिन नहि तऽ कचड़ा पड़ल रहैत छै हमसभ कोशिश करय छियै फिर भी जे छै से ओसभ नहि आबय लऽ चाहय छथिन आठ दिन पर सात दिन पर आबय छथिन आओर कचड़ा फेकयके वास्ते एहिठाम कचड़ा भवन नहि अछि ओहिके लेल फिलहाल जे छै से अखन मुख्य रोड हमर सभके रोड जे छै रोडके कातमे गहीर जमीन छै ओहिमे कचड़ा फेकल जा रहलए जे बढ़िआँ नहि लागयए कचरा संबन्धी भेल एहिके बाद हमरा सभके जे छै जल नल योजना जल नल योजना सेहो देने छथिन सरकार लेकिन ओहो सुचारु ढ़ंगसँ नहि चलैत छै ओहि पानिमे मानि लिअ जे छै से हमरासभके स्वच्छ जलके लिय देलखिन हँ लेकिन स्वच्छ जल हमरासभके नहि मिलयए ओ कहल जाय तऽ स्वच्छ नहि दुःस्वच्छ यऽ गड़बड़ पानि यऽ गन्दा पीला देखेमे लागय छै ओ पानि पीबाक नहि अछि ओ नहि पी सकैत छी हम अहाँ ओहि दुआरे हमसभ कलेके पानि पिबय छी आ नहि जानय छी कि टोटीमे पानि आबय छै कि नहि आबय छै कहिओकाल जाँचो करय छी तऽ पता लगयए नहि आबय छै कहियोकाल देखय छी अपनो चलि रहलै कैटा टोटी मतलब उपयोग उपयोग नहि भए रहलए इ फालतू हमरा सभके बुझनामे जाइए इएह हमरा सभकेँ जे छै से हमरा पन्चायत ओना हमरा पन्चायतमऽ जे छै हमरा जिलामऽ मुख्य दू चारिटा एहन स्थान यऽ जे दार्शनिक छै जेकरा कि देखबाक चाही जैसे तिल्हेश्वर स्थान छै या भीमशङ्कर छै या हरदी दुर्गा स्थान छै ईसभ जे छै से हमरा सुपौलके वातावरणकऽ जे छै से पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा दयए जाहिसँ हमसभ उत्साहित रहय छी आओर हुनके असरा पर हमसभ जे छै से समय काटैत छियै